हेल' दहाय एसे सिगंसो जाग्रा अरदार खालामदोंमोन आंदा मोनसे आरजेन खामानिनि थाखाय थांनो गोनां जाबाय दा आङो ननेंसिनि अरदारखौ रिसिप खालामनो हानाय नंला अननानै आंनि अरदारखौ केनसेल खालामदो